अगस्ट ॿ हज़ार अरड़हं में सतनि ॾींहनि जे हिकु सफ़र ते वई हुयमि हुन में असी अमृतसर ऐं हरिद्वार विया हुआसीं

अमृतसर पहुची करे असां सभिनीनि खां पहिरों गुरुद्वारे वियासीं गुरुद्वारे में दर्शन कयोसीं उतां जो लंगर प्रशादु खाई करे असां उतां जे आसे पासे जी जॻहियुनि ते घुमणु विया हुआसीं असांजो पहिरों ॾींहुं सुठो वियो ॿिए ॾींहं ते सुबुह जो असां तयार थी करे निकितासीं आसे पासे जी जॻहियूं ॾिठियूंसीं उन खां पोइ असां उतां जे वैष्णो देवी जे मंदरु वियासीं वैष्णो देवी जो मंदरु अंदर खां जाम सुठो ऐं भव्य हुओ असां टे ॾींहं अमृतसर पूरा करे पोइ चोथे ॾींहं ते हरिद्वार लाइ निकितासीं हरिद्वार ऐं हरिद्वार पहुची करे असां गंगा घाट ते विया हुआसीं गंडा गंगा घाट ते सनानु कयोसीं उतां जे पवित्रता ॾिठी सी उतां खां पोइ उतां जी आसे पासे जी जॻहियुनि खे एक्सप्लोर कयोसीं उहो ॾींहं बि असांजो सुठो वियो ॿिए ॾींहं ते असां उतां जे प्रख्यात मंदर में मनशा देवी जे मंदर ते वियासीं मनशा देवी मंदरु असां चढ़ाई करे करे विया हुआसीं उहो मंदरु गुफ़ा जे मथां हुओ उन मंदर ते वञण जे लाइ ॿ रस्ता हुआ हिकु त चढ़ाई करे वञो या ॿियो रोपवे सां वञो असां वञणु वक़्तु चढ़ाई करे वियासीं ऐं अचणु वक़्तु असां रोपवे जे थ्रू आहिया हुआसीं ईअं असांजो हरिद्वार जो सफ़र बि सुठो वियो ऐं मुंहिंजी इहो सफ़र सभिनीनि खां यादगारु सफ़र आहे